हँ हेलो हँ किताब अथि बेचैत छी हँ तब आठमाके बच्चाके लेल किताब लेबेके हइ हँ गणित मैथके केतना दाम पड़ैत छै ना पूरा सेटके ने पूरा सेटके कि एगो मैथके नहि तऽ ओहिमे कम बेस कऽके करिऔ हँ आओर म्यूजिक भी लेबेके हइ हँ तऽ ओहि किताब सभके सभके दाम ओहिमे करैके लेल हइ आठमोके लेबेके हइ आओर पाँचमोके लेबैके हइ तऽ ओकर केतनाके सेट एतै हाँ तऽ ओहिमे किछु कम बेस करिऔ तब ओ किताब खरिदतै नहि तऽ ओतना कम से थोड़बे होएत नहि अढ़ाइ सए मे दू सए पचास रुपआमे नहि तऽ ओतना कऽ ओ एके बेरी चारि सए मे थोड़बे होएत से किछु तऽ मने कम करबै ने नहि तइयो तऽ तीन सए पड़लै ने सए पचास कम होतै तऽ साढ़े तीन सए पड़लै सए कम हेतै तऽ तीन सए पड़लै ओतनामे नहि होएत अढ़ाइ सए मे दिऔ नहि तब कैसे होतै तऽ फेर बच्चा सभके पढ़ाइके लेल तऽ कॉपी किताब कलम सभ चीज ने जोड़ैके पड़तै हँ खाली किताबेमे ओतना पैसा लागि जतै तऽ फेन कॉपी कलम कहाँ से एतै हँ कापी कलम बैग सभचीज तऽ जरूरी हइ ने हँ तऽ ओहि लेल सभकिछु करनाइ जरूरी हइ हँ तऽ ओहिमे अढ़ाइ सए रुपआमे दे दिऔ हँ तऽ कापी हइ तऽ कापी तऽ ओहिमे होएबे करतै लेकिन किताबमे डिस्काउन्ट करबै तब ने हँ तऽ ओहिमे आ कॉपी फेर लेबेके हइ कलम लेबेके हइ हँ तब ओहिमे एखनो कॉपी कलम बैग बच्चाके पढ़एके लेल सभचीजके व्यवस्था कटर आर कॉपी भी लेबेके हइ दशगो हँ दशगो कापिओ भी लेबेके हइ हँ तऽ कैसे कॉपी देबै नहि तऽ पाँच रुपए वाला कॉपी कैसन होतै मोटा मोटा कॉपी लेबेके हइ जे किछु दिन ले चलतै तऽ ठीक हइ दश वला लेम तऽ दश रुपआ नहि नओ रुपैए लेम लागत हँ तऽ ओहिमे तऽ पूराके एकत्र कऽके पूराके दाम टोटल कर दिऔ जे कतेक भेलै एगो किताब हइ आओर कॉपी हइ कऽ कोपी लेबै पाँचगो

हँ तऽ ठीक हइ तब हँ